जहाँ तक कपड़ा धोबयके प्रश्न छै ई स्पष्ट कएल गेल छै प्रश्नमे कि पानिके बर्बादी नहि करी तऽ आइ काल्हि जे आधुनिक कपड़ा धोबयके छै साधन छै ओहिमे तऽ वाशिंगमशीन छै जाहिमे पानिके कमसँ कम बर्बादी होइत छै तऽ हम तऽ एकटा सेहो करैत छी यत्न आओर अगर जरूरत पड़ल हाथसँ कपड़ा धोबयके लेल तऽ बाल्टीकेँ टबमे पानि खसेलहुँ ओहीमे हाथसँ रगड़लहुँ आ रगड़ि कऽ फेर ओकरा फेरसँ जतेक भऽ सकल ओहीमे रगड़ि कऽ आ तकर बाद पानिसँ धो देलहुँ आ सुखाए लए दऽ देलियै एहि सभसँ आसान तरीका इएह हमरा बुझना पड़ैत अछि